ॿी अप्रैल उणिवीह सौ नवानवे चोवीह मई ॿ हज़ार पंज ऑगस्ट ॿ हज़ार पंद्रहं छवीह जनवरी ॿ हज़ार चारि टीह सेप्टेंबर ॿ हज़ार अठ